جب مجھے ایک طویل بائکنگ ٹرپ کرنی ہوتی ہے یا کسی لمبے سفر کے لیے بائک چلانے کی ضرورت ہوتی ہے تو میں عام طور پر جو تیاری کرتا ہوں وہ میرے لیے یہ ہوتی ہیں کہ میں سب سے پہلے اپنے گاڑی کے پیپرس گاڑی کے دستاویزات انشورنس پیپر ڈرائیونگ لائسنس اور آر سی اور اس طرح کے سے جو بھی دستاویزات ہوتے ہیں انہیں میں سنبھال کر کے اپنی گاڑی کے ڈگی میں ڈال لیتا ہوں اس کے بعد پھر میں ہیلمٹ اور گلوس وغیرہ کا انتظام کرتا ہوں اور جو میری بائک چلانے والی جیکٹ اور لوور ہے اسے میں تیار کرتا ہوں اسے میں پہنتا ہوں پھر میں کہیں پر جا کر کے اپنی بائک کی ہوا چیک کراتا ہوں اور پیٹرول وغیرہ اگر کمی ہوتی ہے تو اسے پیٹرول بھرواتا ہوں ان ساری چیزوں کے کرنے کے بعد میں اپنے سفر پر نکلتا ہوں جس سے مجھے طویل بائکنگ ٹرپ میں یا کسی ٹور میں کسی بھی قسم کی دقت یا مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑتا ہے اور میں ان ساری چیزوں کے ساتھ اپنے سفر کو مکمل کر لیتا ہوں